इअं त रनिंग जे लाइ चङा ई मार्केट में रनिंग शूज़ अवलेबिल आहिनि इहो मां समुझंदो आहियां कि सभिनी जे पंहिंजे हिकिड़ो बजेट जे मथां निर्भर कंदो आहे कि कहिड़ी कंपनी जो शूज़ मांजे लाइ सुठो आहे वैसे त मां पर्सनली अगरि ज ॼाणंदो आहियां त मां रनिंग शूज़ जे लाइ एडिडास खे वधीक पसंदि कंदो आहियां छो कि हुन जा जेतिरा बि सोल हूंदा आहिनि या जेकी हुनजी अंदरि कंफ़र्टबिल जेको हुनजो पैड हूंदो आहे रनिंग जेको उहो ॾाढो ई आरामदायक और ॾाढो ई सुखदपूर्ण जेको आहे उन्हीअ में मतलबु पेरनि में जलनि घटि थियण पेरनि खे आराम मिलण पेरनि खे कुशिंग बढ़िया मिलण ॾाढो मतलबु उन्हीअ में सहयोग ॾींदो आहे बाक़ी त हाणे मार्केट में तरह तरह की कंपनी जा तरीक़े तरीक़े जा रनिंग जा शूज़ पिया आहिनि त जंहिंजो जेतिरो बजेट हुजे उन्हीअ में पंहिंजे अनुरुप माण्हू पाणि ई वठी सघे लेकिनि हा हिकु शइ ॾाढी बढ़िया हूंदी आहे चयो वियो आहे न कि सस्तो रोए बार बार महांगो रोए हिकु बार त महांगी शइ अगरि हिकु बार वठी करे अगरि हू ख़ासिकर जेकी सरीर सां संबंधित जंहिं जो पूरो सरीर जो भार हुनजे मथां हूंदो आहे त मांजे समुझ सां सुठो कंपनी जो रनिंग शूज़ वठिणो खपे ख़ासिकर एडिडास प्यूमा और स्केचर वग़ैरह जा ॾाढा ई बढ़िया शूज़ हूंदा आहिनि और ॾाढा कंफ़र्टेबिल हूंदा आहिनि और ॾाढा हुनखे पाणि कहिड़े हलण करण में ढुकण में कॾहिं न कॾहिं हुन में दिक़त न ईंदी आहे और ॾाढा लंबे वक़्तु ताईं बि साथ ॾींदा आहिनि